भारतनि गेजेराव मोजां मोनसिननाय रायजोया जाहैबाय सिक्किम आङो बे जायगायाव थांनानै ओरैबायदि गावखौ मोजां मोनहैदों आरो ओरैबायदि थाबोबाय थानो लुबैदों बे जायगायाव थांनानै आं गावखौनो ओरैबायदि मोनसे गावखौनो बावगोमाना बावगोमा हैयो आरो बे जायगायाव ओरैबायदि जायगा जेराव बे जायगायाव हाजो हाला बिफां लाइफां मिथिंगायारि थासारिया सुदेम थान्दा गावखौ ओरैबायदि मोजां मोनहैयो थांनानै बेफोरबायदि जायगायाव आरो बे सिक्किमआव सिक्किमनिआवनो जेरै नाथुला पास बेफोरबायदि जायगायाव जों बरफ नुहैनो हायो जोङो बे नातुल पासआव थांनानै जोङो भारत हादरनि सिमा चाइना बर्डारखौ जों नुहैनो हायो आरो बेनि अनगायैबो सिक्किम जायगायावनो जोङो जिर' पइन्ट जों बे जायगायाव थांनानैबो जों गावखौ ओरैबायदि जोङो बेरायहैनो हायो आरो बेफोरनिफ्राय जोङो माखासे सोलोंबोनो हायो बिफोरनि थानाय जानाय जोङो बिसोरनि गान्नाय जोमनाय रायज्लायनाय बेफोरनि जोङो सोमोन्दै जों मिथिनानै लाबोनो हायो बे जायगायाव ओरैबायदि मोनसे थासारि जायो बे जायगायाव थान्दा गुसु जायगाखौ जों मोनबाय थायो जेब्लायबो बे जायगायाव जों गरमखौ जों मोननो हाया बे जायगायाव जेब्लायबो गुसु बेफोरबायदि जों जायगायाव नुहैनो हायो